इन्डियन रेलवेके बारेमे इण्डियन रेलवेके जे छै एप्लिकेशन सभ एलै एहिसँ बहुत फायदा भेलै आओर टिकट कटा लै छियै घरेमे बैसल काउण्टर पर जाएकी कोनो काजे नहि ट्रेनमे बैसल बैसल होटल बुक कए लै छी ई देख लै छी कि जे हमर ट्रेन एखन कतऽ छै कए बजेमे कोन स्टेशन पहुँचतै हमर गन्तव्य पर कखन हमरा उतारतै आर बहुत तरहके छै व्यवस्था छै